ہیلو ہنگامی ہاٹ لائن سے بات ہو رہی ہے سر ایکچولی میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ میں ابھی گھر پر سے ہی کام کر رہا ہوں اور مجھے ابھی جو ہے ایک آن لائن میٹنگ کرنا تھا لیکن اچانک ہمارے یہاں کسی وجہ سے بجلی چلی گئی ہے تو میں اپنے ایک کاؤنٹ میں لاگ ان ہی نہیں کر کر پا رہا ہوں میں کافی دیر سے ٹرائی کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ میں لاگ ان کر جاؤں لیکن شاید انٹرنیٹ کنیکشن ہی بند ہو گیا ہے بجلی چلی جانے کی وجہ سے تو میں آپ ذرا اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا کیونکہ مجھے یہ میٹنگ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور آپ جتنی جلد ہو سکے اس مشکل کا حل نکالیے اور انٹرنیٹ سیوا کو جلدی سے بحال کیجیے اور اگر بجلی چلی جانے کی وجہ سے کوئی دقت آ گئی ہو تو آپ پاور ہاؤس والوں سے بات کر کے آپ کسی بھی طریقے سے اس چیز کو دور کروائیے کیونکہ میرے لیے یہ میٹنگ بہت اہم اور بہت زیادہ ضروری ہے جتنی جلدی ہو سکے آپ میرا کام کرا دیجیے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی شکریہ